म्हजे आवडीचे लेखक तशे खूब जाण आसा शिवाजी सावंत पु ल देशपांडे वि स खांडेकर अशे खूब जाण आसात आनी तांचीं खुबशीं पुस्तकां हांवें वाचल्यात आनी म्हाका ते आवडटाय बी आनी आतां एकादे पुस्तका विशीं सांगप जाल्यार शिवाजी सावंताचें हाचें पुस्तक आसा छत्रपती संभाजी महाराजाचें ताणें बरयल्लें छावा नांवाचें एक पुस्तक आसा तें पुस्तक म्हाका तें खूब आवडलेलें आनी त्या पुस्तकांत ताणी संभाजी महाराजा बद्दल जें आतां मेरेन आमकां खबर आसा ताचे पेक्षा वेगळीच म्हायती ताणें थंय बरयल्ली आसलेली आनी ल्हानपणा पसून संभाजी कसो कसो घडत गेलो संभाजी महाराज कशे कशे घडत गेले तें सगळें ताणी त्या पुस्तकांत वेवस्थीत अशें डिसक्रिप्शन दिलां कादंबरी जी आसा ती आनी ते कादंबरींत ताणें तें सविस्तरपणांत मांडलां आनी ताची स्पेशेलिटी म्हाका म्हणजे ताचे आवडपाचें हें अशें की तो जें बरयता तें सारकें तुज्या फुड्यांत उबें रावता म्हाका ताणी एकादी वाक्य रचना केली जाल्यार ती वाक्य तुका तुज्या फुड्यांत घडटा चित्र तश्शें घडटा अशें तुका तें दिसता आनी ताका लागून तें आपल्या फुड्यांत घडत आसल्या कारणान आपणाकूय तातूंत इंट्रस्ट येता वाचपाक आनी ते छत्रपती संभाजी महाराजा बद्दल ताणी जें छावा पुस्तक बरयलां तातूंत सगळो इतिहासाचोय उल्लेख आसा इतिहासांतल्यो बारीक बारीक गोश्टी बारीक बारीक जे संदर्भ आसात तेवूय ताणें दिल्यात आनी दुसरें म्हणजे त्या वेळीचें जें वातावरण आसलेलें म्हणजे इतिहासीक तीन साडे तिनशें वर्सां पयलींचो काळ म्हणटच तेन्नाचें जें वातावरण आसलेलें त्या वातावरणांत किंवा त्या काळांत जे शब्द किंवा गोश्टी वापरल्यो वयताल्यो त्या सगळ्यांचो तातूंत उल्लेख आसा आनी ते थोडेशे शब्द आमकां आतां खबरूय ना पूण तें वाचतना आमकां इतिहासीक काळांत वचूंक जाता आनी तांचे त्या काळांत वचून तो फील घेवं येता आनी ताका लागून तो तेचें जें बरोवप आसा तें म्हाका तें खूब आवडटा आनी खुबशी म्हायती ताणें त्या पुस्तकांत अशी दिल्या संभाजी महाराजा बद्दल जी एक वायट प्रतिमा सगळ्याक जाल्ली आसा ती सोडून एक तो खरोच बरो कसो आसललो ताचे विशीं सगळी वेवस्थीत म्हायती ताणें इतलीं ताणें हें केल्या की सगळें आपले फुड्यांत सगळें घडत वचून बालपणा पसून तो संभाजी महाराज कसो कसो घडत गेला आनी खरो खरो तो कसो बरो आसूंक शकता हें सगळें ताणें ह्या पुस्तकांतल्यान वेवस्थीत रित्या मांडलां आनी अशें जेन्ना एकादो मनीस मांडटा तेन्ना सहाजीकच त्या मनशा बद्दल म्हणजे त्या लेखका विशीं आपलो आदरूय वाडटा आनी एक गोडी निर्माण जाता कित्याक ताची सांगपाची स्टाइल ताची सांगपाची जी शैली आसता आनी त्या शैलीचो आपणाक एक हें येता आनी दुसरो जिवंत अनुभव म्हणटा पळय तो आपणाक मेळटा की एकादी गोश्ट आपणान बिश्टी वाचली आनी गेली न्हू गोश्ट बरोवपाची तशे खूब जाण बरयतात जें आपूण बरयता तें दुसऱ्याक आवडूंक जाय अशें बरोवप आनी दुसऱ्याक तें तन्मय करून वाचपाची आवड जावप अश्या प्रकाराचे शब्द योजना करप हें कठीण आसता आनी ती सगळें तो ताणी इतलें वेवस्थीत करता की ताच्यो खुबश्यो कादंबरी हांवें वाचल्या पूण म्हाका जर विचारीत जाल्यार एक छावा ही कादंबरी आसा म्हाका तीच खूब आवडली कादंबरी खूब व्हडली आसा सयशे सातशे पानांची कादंबरी आसा पूण एकदां हातींत घेतल्या उपरांत कमीत कमी एक दोन तीन वरांत तें पुस्तक वाचून अशें कोण सकयल दवरूंक शकना अशें हें आसा तें कित्याक एक पांच मिणटां आनी धा मिणटां वाचून कुशीक दवरपाचें अशें तें पुस्तक ना तें पुस्तकच अशें आसा की तूं एकदां पुस्तक जर तें हातींत घेत जाल्यार कमीत कमी एक दोन वरां तरी तुका सुशेग मेळपाक जाय आनी तूं त्या पुस्तकांत इतलो तल्लीन जाता की तें धा मिणटा म्हणून पासून जरी तें पुस्तक घेतलें जाल्यार पसून तूं तें पुस्तक वरभर वाचले शिवाय सकयल दवरुंकूच शकना तें सुद्दा ना इलाजान दवरतलो जेन्ना दवरतलो पळय तेन्ना ताची ती अशी स्टाइल आसा तेका लागून म्हाका तो आवडटा आनी एक मनीस म्हणून आतां कितें आसा लेखकांची म्हायती तशी खूब येता मनीस ह्या दृश्टीन हांव ताचे बद्दल सांगूंक शकना कित्याक म्हाका तशी म्हायती ना पूण पुस्तका विशीं ताच्या लेखना विशीं हांव सांगपाक शकतां आनी म्हाजे दृश्टीन म्हाका जाल्यार तें पुस्तक तें खूब आवडलेलें आसा तशी बाकीचेय लेखकांचे आवडलेलीं आसा वि स खांडेकराचीय आवडलेली आसा वि स खांडेकरय बरो बरयता तोय बरोवपी बरो आसलो आनी वि स खांडेकराची विशेशताय अशी की ताणी तो जें कितें वाक्य बरयतालो ते सुविचार खूब आसताले मागीर ताचें एक वाक्य जर एक पेरॅग्राफ जर घेतलो जाल्यार तातूंत भितर पांच ते स सुविचाराचीं वाक्यां तातूंत मेळटलीं मागीर ती प्रत्येकाची स्टायल आसा पूण तांचें लिखाण तशेंच आसा आनी वि स खांडेकराचें लिखाण इतलें स्टॅंडर्ड आसलें की ताच्या स्वताच्या हाचेर लिखाणाचेर कितलेशेच चित्रपट निर्मीत जाल्ले आसात आतां जेन्ना चित्रपट निर्मिती जाता तेन्नाच तो विशय वायड स्कोपाचो आसता खूब जाणां मेरेन पावपाचो लायकीचो आसता हें सिद्ध जाता हाच्याच अर्थान तो तो सामुहीक वर्णन करप किंवा जें लिखाण आसप तशें तूं करता अशे खूब लेखक आसात आनी म्हाका हे खांडेकर पु ल देशपांडे तशेच आसा पु ल देशपांडे कोंकणी बरयता कोंकणी म्हणजे जें कितें बरयता पु ल देशपांडे तें कोंकणी ताका खबर ना पूण कोंकणींतले खुबशे शब्द ताणें वापरलेले आसात आनी मराठींत जें ताणी कितें बरयलां ताचे शब्दांची मेर घालपाची शब्दांची क्ष्लेश अलंकार म्हणून तो वापरपाचो अशी ताची एक खूब एक वेगळी स्टायल आसा आनी ताचें वाचत गेलो जाल्यार ताचेंच वाचन शें दिसता कित्याक तांचींय खूब पुस्तकां बरी लागल्यात तांची प्रवास वर्णनां आसात अपुर्वायी आसा पूर्वरंग आसा खूब पुस्तकां आसात प्रत्येकाची एक वेगळी स्टायल आसता प्रत्येक जो लेखक आसता ताची आप आपली एक स्टायल आसता पूण म्हाका जाल्यार हे लेखक खूब आवडटा आनी खास करून ते पुस्तकां विशीं सांगतलो जाल्यार म्हाका तें छावा पुस्तक खूब आवडलेलें आसा